हैलो ओला कैब मां इहा हिक कैब बुक कई उल्हास नगर हिकु नंबर खां वठी करे पंजे नंबर ताईं ड्राइवर जो नालो हुओ पंजूमल पर उहो टैलीफोन खणे नथो न ई कोई जवाब तो ॾिए जे तां वटि अरेंजमैंट कोन अथव त मूंखे ॿुधायो मां कैब कैंसिल करे करे उबर जी जी कैब करायां छाकाणि त मूंखे पंजे नंबर टिकाणे पहुचणो आहे ज़रूरी कोई मुंहिंजो हुते इंतिज़ारु पियो थो करे तव्हांजी ॾाढी महिरबानी थींदी जीअं तव्हां मूंखे फ्रीक्वैंटली ॿुधायो छा आहे गाॾीअ में ड्राइवर ड्राइवर जेको आहे उहो उनजो फोन ख़राबु आ्हे या नथो अचण चाहे या हुन जी तबीअत ठीकु कोन अथसि या तव्हांजे काई ॿी कैब मटे सघो त मूंखे ॿुधायो मां ॿी कैब में अची वेंदुमि छाकाणि त मूंखे हुते टिकाणे जल्दी पहुचणो आहे थोरो कमु जल्दी करायो तव्हांजी ॾाढी महिरबानी थींदव प्लीज़ जेको करे सघो तव्हां कयो नत त वरी मां वरी उबर या वरी ब्लू वारनि खे करे करे ॿी कैब बुक करायां महिरबानी